जी हैलो जी जी हा ॿुधायो छा छा खपेव घरु वेठे पहुंचाईंदासि पर हुन जा इहे एक्स्ट्रा पैसा लॻंदा पंजाह रुपिया

हा ॿुधायो हिकु मिंट हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा न सभु पाउ पाउ

हिकु सेकंड हां

हा ॿियो हा पैकेट खुलियलु बि अथव हूअ बि अथव जेका तव्हां चओ हा हा ठीकु आहे ॿियो अधि किले जो पैकिट पैसा मैदो पाउ पाउ खपेव न मैदो अधि किलो ठीकु आहे अधि किलो बिस्कूट

हिकु हा गोपाल जी बि अथव ओटोमल जी बि अथव आशीर्वाद जी बि अथव जेको तव्हां चओ हा हा सन्हो खपेव न मीडियम ठीकु आहे ठीकु आहे हा थुल्ही सन्ही ॿई पाउ पाउ हा ॿियो

मैगी इहा नोरमल ऐं नूडिल्स हा ठीकु आहे ॿियो ॿियो कुझु ठीकु आहे ठीकु आहे सुभाणे मंझंदि जो ॾहें बजे हिकु बजे मोकिलियांव थी

रोक न न मूंखे रोकड़ा मोकिलिजो हा हले हले ठीकु आहे हा हा भरोसे वारो अथव ठीकु आहे जी जी जी जी जी जी हा हा ओके